मौसम अहाँके ओनेके मौसम केहन छै ठीक यऽ अभी मौसममे की छै गरमी हय कि ठंडी है दुनू चीज हय बारिशोके मौसम हय हँ ठीक है बारिशो आरके उम्मीद रहे हय बादलो आर बादलो आर लागल रहए हय हँ पेड़ पेड़ पौधा आर पर की कोनो ठंडीके कोनो असरो पड़ए हय हूँ अभी ठण्डी आ गरमी दुनू रहैत छै दिन भरि गरमी होयतै शामके ठण्डा लागैत छै ओ आ फसल आ धू हँ मौसमके हिसाब से फसल ओसल आरके की व्यवस्था हय फसल आर बढ़लै हन कि आँ ओ फसल सब मतलब छोटे छोट रहे ओ सब बढ़लै हन मकै आर ई सब

बड़ा है मकै सबमे मतलब जे ओ धनशीशा होय ओ सब काँखी आर ई सब मिले एलै मोचा आर

ओ मौसमके हिसाब से ठण्डी गरमी दुनू अभी चलि रहलै हन फसल सब धीरे धीरे अपना हिसाबमे छोट से बड़ हो रहलै हन पानिओ नहि पानि आर पटले पहिला पानि जे होइ हय मौसममे खेतमे खाद ई सब पड़लै

हूँ पानि आर पटाके खाद आर देलखिन हँ ओ तऽ खेत ओत आर देखे लऽ जाइत छथिन सप्ताहमे दू दिन पर जे खेतके हरिआली धयलकै हन मकै आर की नहि की ओहिसँ ही हय कि आर ओहिमे पानि पड़तै खाद पड़तै

हँ मतलब अहाँ हियाँ आलूके खेती जे अभी हय ने से आलूके उपज कम भेलनि हन हय ने